ना सारनाय बर'फ्रा अनेक रोखोमनि नियम नियम दं नाथाय आङो उन्दैनिफ्रायनो फार्स्त ना लायजेननायाव मा खालामो उन्दैथ' बर'नि फिसा जाहैबाय बाथा दंमोनलै बे बाथा होननाया खान्दा खान्दा बेखौ लाबाय बोरसि खाबाय खानस्रि हाइबाय बिलोफ्राव थांबाय बाथा होबाय आरो ना मोनलायबाय आरो नास्राय गिदिर गिदिर सलिद सलिद बुहुत खस्थ'लै ना लायनांगौबा बेलाव बारियावथ' बेलाव बाजागोन दोल बारियावथ' दोल बोला बोला होनांगोन बेबायदि आरो मोनबोलायबाय न'वाव लाबोलायबाय आरो बेनि बादै आङो सेंग्रा देरबोयै देरबोयै देरबोलायबाय आरो जे खानो रोंलायबाय आं जे खानानै दैमा गिदिर गिदिराव सारहैग्रा जालायबाय बेहायबो नाखौ मोनबोयो आङो ख'बाइ गंसे नांगौ बेहायबो ख'बाइखौथ' आं बायना लांबाय जेनेबा ख'बाइयाव सोदो ना मोनब्ला नाया मोनो बेहाय ना गुफुर गुफुर ना बारलि ना मावजि ना देख्रा ना फुरखायथा ना बेरेंगा अनेक रोखोम ना मोनगोन आरो नाया खिन्थु सलिद सलिद बिराथ मोजांसै आरो बे नाया जानायावबो टेस्ट रस दं दैमा गिदिरनि ना खुनुरखुम मोनबोयो आरो लाबोलायबाय आरो बेखौबो न'आव न'आव लाबोलायबाय जाथ्र'नोथ' हाया एफा बुरजा मोनब्ला माखासे बाजाराव फानहैलायबाय आरो आं माखासे हरलायबाय बिदिनो फोरानबाय बेबायदि आरो

बेनि उनाव आरो मोनसे दैमा फिसा फिसा बिदिनो दै रानलांनाय फिसा फिसाफ्राव थोरसिफोरजोंबो सारनानै मोनो दबा फिसा थेयोबो थेयै थेयैबो सारो ना मावा ना बोथिया मोनगोन

बै हिन्जावफोरनि ना गुरनायफोरखौ नायोब्लाथ' आयै बुहुत खस्थ' जेखाइखों हाइखाङै हाइखाङै आथिं जोब्र'ब जोब्र'ब आखाइ जोब्र'ब जोब्र'ब बिसोरो मोनलायगोन नाथुर मोनगोन आरो बिदिनो गांजेमा मोनगोन सिंखावरि मोनगोन ना बिराथ मोजां मोजां मोनगोन ना गुरग्राफ्राबो हिन्जावफ्रा बहुत नियम दंलै आजिखालि ना लायनांगौआ बहुत खस्थ' जायो आरो बेजोंनो ना गुरनानै जाग्राफ्राबो बेजोंनो जायो फालो फालो फालो थांनोसै आरोमा ना गुरनो बहुत दैमा सेराव नायोब्लाथ' हाबाब लारि लारि बहुत जोम जोम थांगोन गोसो होथाबसै सानदुं थिखा थिखि जै फुङाव थांबाय है फैगोन बेलासिनि थिनथा सारिथा बहुत थांगोन आरो नाथाय बर'नि फिसानि माहारियाव बहुत ना लायग्रा बांसिन नाथाय लायगोनबो मोनबोगोनबो बेनो आरो आरो मा जाबावगोन बेहाय सोरबा लोमजाब्लाथ' थांनो हाला ना लायनो लोगोफ्रा गाबज्रिगोन टाइम जाबाथाय ओइ उमुख थ'लै ना लायनोसै दैमायाव होननोसै थांनोसै फालो फालो फालो फालो बेनिखायनो आंबो जे गांसे लाबाय आरो नै थांलायबाय आरो अखानायै आंनाथ' बिदिनोसै सोरांबाथाय जे लाबाय थांबाय सोरांबाथाय जे लाबाय थांबाय सोरांबाथाय जे लाबाय थांबाय आरो